جی ہاں کئی بار ایسی کتاب پڑھنے کا سابقہ پڑا ہے پطرس بخاری کے مضامین ہوں یا پھر دوسرے جو طنز و مزاح لکھنے والے ہیں ان کی جو تحریریں ہیں ان تحریروں کو پڑھ کے ہنسی آئی ہے خاص طور سے کرشن چندر کا ایک ناول ہے مزاحیہ ناول ہے گدھے کی سرگزشت تو اس میں انہوں نے ایک گدھے کو کیریکٹر بنایا ہے اور ایک علامت کے طور پر اسے استعمال کیا ہے اور گدھے کے لیے گدھی کی جو تلاش ہے اس تلاش کو انہوں نے اتنے دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سماجی سروکار اس گدھے کے ساتھ انہوں نے اس طرح جوڑے ہیں کہ آپ کو ہنسی بھی آئے گی اسے پڑھ کر اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ذہن میں کئی ایسی چیزیں روشن ہوں گی جن پر کہ پہلے آپ کی نظر نہیں گئی ہوگی تو اس اعتبار سے یہ کتاب یعنی کرشن چندر کی کتاب گدھے کی سرگزشت ہمارے لیے کافی دلچسپ رہی اور اسے پڑھ کر ہنسی بھی آئی